फरायसालि होनोबा जोंहा क'क्राझाराव बा गासिबो जायगायावनो फरायसालिया मोननै रोखोमनि जोंहा दङ मोनसेया प्राइभेट आरो गभमेन्ट स्कुल गभमेन्ट फरायसालि दा गाव गाबा गाव फरायसालिना फोरोंनायनि तिस्सिं स्टाइला दस्रा दस्रा जायो जेरै प्राइभेट ना एसे आलादा जायो आरो गभमेन्ट ना एसे आलादा जायो दा जोंहा गभमेन्ट स्कुल फरायसालिफोर जुदि जोङो होनोबा जोंहा बावबो गोबां रोखोमनि दं जेरै जोंहा एसामिस आरो बर' थादेरनाय दङ बा जोंहा बर'नि मोनसे बर'नि रावजोंल' फोरोंनाय बा बर' बिजोंल' थानाय गभमेन्ट स्कुल होननानै बुङोब्ला जोंहा सोरां हाइस स्कुल आरो अलंबार हाइस स्कुल दङ क'क्राझार थाउनावहाय आरो जोंहा बर' बिजों आरो एसामिस एखे ल'गे थादेरनाय फोर होननानै बुङोब्ला जोंहा बिध्याफित हाइस स्कुल दङ आरो जोंहा गार्लस हाइस स्कुल दं आरो बेबादिनो माखासे फरायसालिफोर दंबावो दा प्राइभेटआव जोङो बुङोबा जोंहा डन बस्क' बा जोंहा लिटिल फ्लाउवार स्कुल बेफोरबादि फरायसालि दङ आरो बे फरायसालियाव जोङो जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव तिस्सिं स्टाइला जोंहा एसे आलादा आलादा जायो जेरै प्राइभेट आवहाय बांसिन स्थ्रिक हिसाबै जों फोरोंनायखौ नुनो मोनो आरो गभमेन्ट स्कुलफोराव हाय जोङो एसे जेरै एसे लिनिएन्ट बा बारा स्थ्रिक नङै खौ जों नुनो मोनो आरो जोंहा फरायसालिल' नङा जोंहा क'क्राझाराव गोबां गोबां फरायसालिमा फोरबो दङ जेरै जोंहा क'क्राझार गभ कलेज फोरबादि जोंहा फरायसालिमा दङ मोनसे जिहेथु क'क्राझाराव गंसेल' जोंहा गभमेन्ट फरायसालिमा बेयो गभमेन्ट क'क्राझार गभमेन्ट कलेज बावहाय गोबां दिपार्टमेन्टनि दिपारटमेन्ट दङ आरो जोंहा बेबादिनो आरो गोजौसिन फरायसालिमाफोरनि जोंङो बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा गभमेन्ट बि एद कलेज दङ आरो जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिबो दङ जेराव जोंहा गोबां दिपार्टमेन्टफोर लानानै बावहाय सोलोंथायखौ होनाय जायो आरो फरायसालिनि बेलायाव जुदि जोङो दस्रा जायगाजों जोङो दस्रा जायगाजों जुदि जों रुजुनो थाङोब्ला बयबो गाव गाबा गाव जायगाफ्रा गाव गाबा गाव फरायसालिनि ओंथि खौ लाखिनानै दङ बेनि थाखायनो आङो बेबादि बुंनो साना जे अबेबा जायगानि फरायसालिया बांसिन हामजानाय बा अबेनिबा अबेनिबा फरायसालिया बांसिन खम हामजानाय बेखौ आं बुंनो साना मानोना बयबो गाव गाबा गाव जायगानि फरायसालिया गाव गाबा गाव मोनसे इमपरटेन्स दङ गाव गाबा गाव मोनसे मोजां सोलोंथायखौ मोनफ्रोमबो फरायसालिया होनो नाजायो